मेडियाबो सोलोंथायनि मोनसे आयदा मेडियानि गेजेरजों जों गोबां खौरांफोरखौ दैथायहरनो हायो बे खौरांफोरनि गेजेराव जोङो आबाद मावनायनिफ्राय लानानै फरायनायनिफ्राय लानानै आथिखालनि रांखान्थि राजखान्थि समाजखान्थि मोनफ्रोमबो बिथिंनि आयदाफ्रा खौरां बिलाइआव बेरखाङो बे खौरां बिलाइफोरखौ फरायनानै बा आथिखालनि माखासे खौरां बिजों इउटिउब इउटिउब फेसबुक बेफोरखौ बाहायनानै गामियारि माखासे मानसिफ्राबो थोजासे मदद बेखौ बुंनो हायो मानो होन्नानै बुङोब्ला बांसिन मानसियानो गामियाव थानानै रायजो जाग्रा मानसिफ्रा माइ आबाद मावोब्ला माबोरै माबोरै मावनांगौ बेखौ जोङो मिडियानि गेजेरजों मोन्नो हायो लोगोसे दानाय लुनाय अमा फिसिनाय दाउ फिसिनाय बायदिसिना रांखान्थियारि हाबाफारिफोरखौबो गोबां बिजोंनि गेजेरजों दिन्थिनाय जायो बेखौ नायनानै गोबां मानसियानो गावनि आथिङाव गाव गसंनो हानाय खामानिफोरखौ मावनो हायो मानो होनोब्ला आगोलाव बिजों गैयै समाव जोङो जेबो नुवाबो मिथियामोन दायो बिजों ओंखारनाय लोगो लोगो जोङो न'वाव थानानैनो बुहुमनि बबे बबे हादोदफ्रा मा मा मावनानै गावबा गावनि रांखान्थिखौ जौगाहोनो हादों बेखौ मोनदाङो बेनिखायनो गामियारि हालामफोरनि माखासे लेखा फरायनो रोङै जाम्बा जाम्बि मानसिफ्राबो गाव गावनि न'खर दानायाव बेफोरखौ नायनानै सोलोंनानै गावनि थाखा फैसा आरजिनायनि राहाखौ मोन्नो हादों आरो बेनि अनगायैबो गथ' गथायफ्राबो खालि मानो गावनि न'खरनि सोरगिदिं सिमानि अनगायै जेबो मिथियामोन आथिखालाव बिजोंनि गेजेरजों गावनि फरायनायनि सोंनाय फिन्नायनि अनगायैबो समाज बेबस्था गावखौ गायसन्नाय बेफोर बायदि बायदि हाबाफारिफोरखौ नुनो हादों ओंखायनो बे खौरां बिजोङा गामियारि हालामनि थाखायबो थोजासे मदद होदों होन्नानै आं सानो जाय आयदाफोरानोखि जोंनि समाज जौगानाय सोलोंथाय जौगानाय हारिमु जौगानाय रांखान्थि जौगानाय बे मोनफ्रोमबो बिथिंखौ जोङो मिडियानि गेजेरजों मोन्नो हायो बेखायनो गामियारि माखासे सुबुङाबो मिडियाफोरखौ नायनानै गाव गावनि मोजांनि हाबाफारिफोरखौ लानो हादों आरो बै हाबाफारिफोरा बांसिनानो माने दाजाबथायारि माने पजिटिभ नाथाय माखासे मानो दानख'थायारि आयदाफोरबो दङ बे दानख'थायारि आयदाफोरखौ जोङो लायालासिनो जों जाय आयदाखौ लायोब्ला जोंनि थाखाय पजिटिभ पइन्टाव फैगोन बे पजिटिभ सिन्थाधाराखौ जों लायोब्ला जोंनि गामियारि हालामफोरनि जि माने समासारि अब'स्था रांखान्थियारि अब'स्था बेफोर माने मोजाङै जालांगोन आरो बांसिनखौनो आङो पजिटिभ लेभेलाव लानानै खौरां बिजोङा जोंनि गामियारि मानसिफोरखौ मदद खालामदों होन्नानै आसा खालामदों जोंनि बिजोङाव माखासे रायलायजायै आयदाफोरबो आथिखालाव जों गोबां नुनो मोनो बेफोरनि गेजेराव गोबां उन्दै उन्दै लाइमोन गथ'फोरनि जानाय लोंनाय सोबनाय जायफोरा माने नांगौनि बारा बेफोर आयदाफ्राबो माने खौरां बिजोबाव बिजोङाव ओंखारो बिनि अनगायैबो जोंनि बिमायानो होन आयजोआनो होन जोंनि बिफायानो बुं जोंनि फिसाला फिसाजो बेफोरनि गेजेरावबो माखासे रायलायजायै आयदाफोरखौबो सोरबा सानस'नो हायै मानसिफ्रा बेनि गेजेरजों फोसावनानै होयो बेफोरनो जोंनि रायलायजायै आयदा होन्नानै बुंनांगोन जाय आयदाफ्रा जोंनि समाजनि माखासे गाज्रि खान्थिखौबो फोरमायो बेफोरनो जोंनि खौरां बिजोंनि गाज्रि आयदाफोर बे गाज्रि आयदाफोरखौ जों नुवा होन्नानै बुंनो हाया जों नुयोबा बेफोरबादि आयदाफ्राबो थायो दा बिखौ जायफ्रा बिजोंनि इन्टारेस्टेड बे इन्टारेस्टेड मानसिफ्रा जोंनि जि माने पजिटिभ जागोन जोंनि थांना थानायनि थाखाय बेखौसो जों नोजोर होनांगौ जायफ्रा निगेटिभ बेखौ जों नारगारनानै दोन्नांगौ बेबायदि साननानै जुदि जों बयबो खौरां बिजोंखौ बाहायनो रोङोब्ला थारैनो जोंनि गामियारि समाजनि मानसिफ्रा मोनफ्रोमबो बिथिङाव जौगानो हागोन आरो गावनि आथिङाव गाव गसंनो हागोन आरो साननाय जोंनि जि खौसेथि बिफोरो माने गोगोम जागोन होन्नानै आं सानो